नमस्ते ये हमें मछली लेना था

ये बांगूर कैसे हैं और ये क्याची और ये कार्पिओ कैसे दे रहे हैं

तो हमें दो किलो बांगुर दे दीजिए रोहू नहीं रखे हैं क्या रोहू कितने किलो है

अच्छा बांगुर कैसे हैं

हमें दो किलो चाहिए था दो किलो दे दीजिए

अच्छा तो आप तुरंत ला के देंगे तुरंत ला के देंगे तो तब तक दे देंगे तो हम दो घंटे में आएं तो हम ले के लेने दो घंटे में आएं तो चलिए तब जब हमको लेना होगा तो हम आपको कॉल करेंगे चलिए ठीक है थोड़ा और कुछ कम नहीं होगा चलिए ठीक है या हम आएंगे या कोई को भेज देंगे इस समय आप कहाँ हैं तलाब ही पे हैं चलिए ठीक है कौन कौन सा मछली बताए हैं

अच्छा कौन सा है

चलिए चलिए ठीक है चलिए हमें लेना होगा तो हम भेज देंगे